जि फेब्रुवारि नैरोजा नैजिथाम गु जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै जिब्रै सेप्तेम्बर नैरोजा से जिबा अक्ट'बर नैरोजा थाम नैजि आगस्त' नैरोजा नैजिबा